हैलो बस अज्ज मेरी थोह्ड़ी तबीयत निं ठीक में बीमार पड़ गया हूं में बीमार पै गेआ हां होर में हफ्ता इक दी छुट्टी लैनी ही ते तुस तुस मेरी बी मजबूरी समझी सकने में बी बमार न में कोई इ'यां छुट्टी थोह्ड़े ना लैती दी अज्ज मेरे अपने घर दे कम्म अज्ज पेदे न ते होर कियां दस्सां बाकी जेह्ड़ियां ओह् बी कम्में उत्तै गेदियां न मेरी बी मजबूरी होर कैन्नू दस्सां में बाकी सारे अपने अपने कम्म च गेदियां इ'यां नेईं ना करे करो तुस लोकै दी मजबूरी बी समझा करो दुए बंदे दी मी इ'यां कदें में छुट्टी लैती चलो जियां थुआनू फ्ही ठीक लगदा ऐ हां में ते हफ्ता इक ई लैनी छुट्टी हफ्ता इक मिगी रेस्ट दस्सी दी ऐ चलो होर कोई होग बंदा ते में भेजगा ना ना अज्ज मेरी थोह्ड़ी तबीयत ठीक निं ऐ ते कल हफ्ता इक रुकी जाओ ते कन्नै हफ्ता नेईं ते त्रै चार दिन रुकी जाओ ना ना कट्टी ओड़ेओ फिर में केह् आक्खां अच्छा फिर